काणकोणा म्हळ्यार खेळ आमचो दादल्यांचो शिगम्या खेळ आनी ताचे नंतर तोणयां खेळ शिगम्या खेळ म्हळ्यार भुरगीं खेळपा वता कबड्डी क्रिकेट वॉलीबॉल आनी बारकें भुरगीं पळय ल्हान तीं गोटलां अशीं करता गोटलां म्हळ्यार कट्टी घेवन आनी किदें बारीक डब्या कट्टी घेवन वाजोवप तांणी आमच्या संवसार पाडव्या वाजयता तशें करून वाजोवप आनी बायलां आमच्यो दिवाळी जाली म्हणटकच त्यो धालां खेळ खेळटा वळी खेळटा फुगडी खेळटा आनी पोपयां खेळ खेळटा ताचे नंतर मागीर दादल्या बायलां जाले म्हणटकच दादले कितें आमी सोडान खेळटा कुसोड्यान खेळटा देखून आमी आमचे खूब खेळ अशें उरता दादल्याले केन्ना आमचे एट देवळा कडेन एटी गेले म्हणटकच तो खेळ आमी खेळचो पडटा एटी गोंद्यान खेळ उरता आनी कुसोड्यान खेळ उरता आनी ताचे नंतर हें सोड म्हूण खेळ उरता आमचो हय